घुम्मनै गी गेआ ही पूरी पार्टी गेई ही मेटाडोर बिच गे हे सिरीनगर गे हे ते सिरीनगर डल लेक दिक्खी ही होर सोनमर्ग गेआ हा गुलमर्ग गेआ हा बड़ा जादा एंजॉय कीता हा उत्थें ओह्दे हा बाद च पत्नीटॉप गे हे पत्नीटॉप पत्नीटॉप गे फिर पार्कै च गे उत्थै लंच कीता पार्के बिच लंच कीता फ्ही होटल रुके फ्ही ओह्दे चा बाद च अस आए बापस एंजॉय कीता फ्ही ओह्दे हा बाद च नौ देवियां गे नौ देवियां च दर्शन कीते स्विमिंग पूल बिच न्हाते ते फ्ही उत्थुआं बाबा धनसर गे ते बाबा धनसर बी न्हाते ते बी कटरा आए साढ़े ल्हाके बिच बहुत अच्छी घुम्मने आह्ली जगह क्योंकि पर सारा किश ठीक गै ओह्दे हा बाद च हर ग्रांऽ बिच ऐसा ई वातावरण होंदा ऐ ग्रांऽ बिच जाना चाहिदा घुम्मना चाहिदा ओह्दे हा बाद च असेंगी जाना चाहिदा पता चलदा की खेतीबाड़ी करना चाहिदी ते भी घुम्मने आह्ली जगह बड़ी अच्छी जगह जाना चाहिदा ऐ बड़ी अच्छी जगह ऐ बड़ा मज़ा आंदा फ्ही सिरीनगर बी जाना चाहिदा उत्थै बी डल लेक सोनमर्ग बी जाना चाहिदा ते घुम्मियै इत्थै बापस आई जंदा बंदा ते बापस आने कन्नै मज़ा आंदा रस्ते बिच बड़ी स्हेई ओह् ऐ बड़ी स्हेई प्हाड़ियां न दिक्खने आह्लियां न ओह् बंदे जाना चाहिदा